ग्रामीण और शेहरी क्षेत्रों में खेल खेलने में बस इतना अंतर है कि ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जितने प्यार से जो खेल खेल खेलते हैं उसमें उसमें कोई नियम का सही पालन नहीं किया जाता और शेहर में सभी खेल जो है सो नियम के साथ खेला जाता है चाहे क्रिकेट की बात हो चाहे बहुत सारे यानि कि खेल की बात हो सभी खेल में शहरी लोग अपने नियम के साथ खेलते हैं और उन लोग को पता रहता है कि इसमें आगे की छत आगे बढ़ने के क्या तरीक़ा है इसमें कैसे हम अपना भविष्य बना सकते हैं मगर गाँव के लोग बस खेल खेलते हैं उसमें चाहे नियम हो या नियम ना हों सभी लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम अपना खेल के अपना मनोरंजन करे बस गाँव में ये गाँव के लोग में यही रहता है कि जे केवल इसमें मनोरंजन हो सके और शहर के क्षेत्र में से यही लोग सभी लोग चाहते हैं जो यदि हम इस खेल खेलते हैं तो इसमें अपना यानि कि अपना भविष्य बनाए इसलिए अभी तक ख़ास कर अपने बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं लेकिन मगर ज़्यादातर शहरों से हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें अपना भविष्य कैसा बना बनाया जाता है और इसमें हम लोग का इधर ग्रामीण क्षेत्र में सभी को नहीं पता रहता है जिसमें अपना भविष्य कैसे बनाए सभी लोग बस मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं खेल का बस मनोरंजन के लिए और बाहर के क्षेत्र में उससे कोई इससे फ़ायदा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं उसको बस मनोरंजन की तकनीक से देखा जाता इसमें नियम का भी गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र में आप नियम के नियम का भी पालन नहीं किया जाता इसमें सभी अपना मन चाहे अपने आप मनचाहे एक खेल खेलते हैं और अपना चाहे कोई ऐसा बहुत सारा गेम ऐसा है जो उसमें से कोई मतलब नहीं है मतलब नहीं निकलता तब पर भी वो वो खेल खेलते हैं